हमरा खेत पथार मे धान चाउर होइए आओर मौसमके अनुसार कोनो बेर बाढ़ि आबि गेल बहुत मेहनतसँ हमसभ कुनो बेर धान लगबै छी कुनो बेर गहुम रोपै छी आओर मौसमसँ कहियो सितलहरीमे सितलहरी बेसी पड़ऽ लागल ओइ बजहसँ ओ नोकसान भऽ गेल कोनो बेर रौदामे रौद बहुत लागऽ लागल ओइसँ रौदेसँ ओ मुरझा गेल ओइमे फसल नहि भेल किसान लोक हमसभ किसान छी मालूम अइ किसान लोक कते खून पसीना जराकऽ वएह खेती करै छथिन ओहूमे हुनकर खेती कोनो बेर सफल भऽ जाइ छनि कोनो बेर एहन होइ छनि जे बाढ़िये आबि जाइ बाढ़ियेके पानिमे सभटा दहा जाइ छनि किसान लोक कते किसान खर्चा केने रहै छथि खून पसेना जड़ाकऽ वएह खेती करै छथि खेती खेती करै छथि सफल भऽ जाइ छनि तऽ उहे सुखीसँ रहै छथिन कतेक छन ओहिमे फसल नहि भेल बाढ़ि आबि गेल पानि आबि गेल अन्हर आबि गेल नहि देख पेलक खेतकेँ नहि कोनो जौन भेटै छै आइ काल्हि तऽ बुझले यऽ जोनो केहन भऽ गेलैये जोनो बोनिहार कम भेटै छै लोक अहि क्रोधमे कते लोक आत्महत्या कऽ लै छथि खेतीये पथारीमे किसानमे बुझले यऽ लोक इहे सभ करैछै कहियो दालि लगे रोपलक दालिके फसल केलक कहियो चावलके फसल केलक जेहेन जकरामे मौसम भेल आओर जहन खेत रहल तऽ लोक कते लोक आलूओ रोपि लै छै आलूओ रोपलापर कते लोककेँ ई होइ छनि जे आलूओके खेती बढ़िआँ जँकऽ भऽ जाइ छनि मगर आइ काल्हि तऽ बुझल अइ जे सुगर सभ एहन भऽ गेलैए जे सभटा गाछ वृक्षके तोड़ि दै छै अइ लए किसान सभ बहुत तङ्ग छनि घर परिवारमे अतेक दिक्कत छै ई तऽ लोककेँ मालूमे छनि कतेक दिक्कत होइ छै घर परिवारमे तैसँ मजबूर भऽ कऽ लोक खेती करैये ओहो खेती लोकके नहि सफल होइ छै कोनो बेर होइ छै कोनो बेर नहि होइ छै मगर लोक की करौ किसान छै किसानके अइके अलावा तऽ दोसर कोनो काजो नहि छै ओइके लेल चाहे ओ खेती होइ आओर चाहे नहि होइ मगर किसानके तऽ जे कर्तव्य छै ओतऽ करहे के छै करै छथिन आगा भगवानके जे इच्छा हेतै ओहे हेतै किसान तऽ अपना तरफसँ किछु नहि छोड़ै छथिन ओ खाद देबे करै छथिन ओ दबाइ देबे करै छथिन ओइमे जे चीज पड़तै ओ सभ लाबि कऽ देबे करै छथिन ओइके लेल चाहे खेती होइ आओर चाहे खेती नहि होइ मगर किसानके जे जरूरत छनि ओ तऽ करबे करै छथिन आगा खेतीमे तऽ बुझले अइ कोनो बेर साथ भऽ किछु खेतियोके दोष होइ छनि आओर किछु भगवानोके दोष होइ छनि कोनो कोनो बेर तऽ एहन भऽ जाइ छै जे खेती मे पानिके बजहसँ खेत जड़ि रहल जड़ि जाइ छै आओर लोक की करै छनि लोक बोर्डिंगसँ लोक पानि पटेलक जे गरीब लोक अइ ओ पाइके कमी छै ओकरा तऽ ओ नहियो पटबै छथि ओहियोके वजहसँ कते लोकके खेती छुटि जाइ छै पाइनोके वजहसँ छुटि जाइ छै जे आब हमरा पाइ हैत तऽ खेत पटाइब लोक की करब मालूम अइ मजबूरीमे तऽ केओ लोकके देबो नहि करै छै पैसोके जरूरत होइ छै तऽ लोक नहि दै छै मगर किसान लोक की करतै